حیدر آباد میں ہند اپر انڈسٹریز ہے لمٹیڈ مہالکشمی لمٹیڈ ہے اوبر لمٹیڈ ہے انڈسٹریز کرن انڈسٹریز ہے اور مہندرا اینڈ مہندرا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے یو پی بہار اتّر گنج چار گنج کے لوگ آ کے حیدر آباد میں بہت زیادہ ترقی کر رہے بہت سارا محنت کر رہے وہ لوگ وہ سارے فیملیز کو چھوڑ کر آ کر یہاں پر محنت کر کے تجارت کر رہے وہ لوگ بہت اچھی طریقے سے بزنس کر رہے ہیں یہ لوگ یہاں پہ بہت سارے طریقے سے بزنس ہو رہا ہے یہاں پہ اور دوسری چیز کیا ہے بولے تو انڈسٹریز جو کمپنی ہے جس طریقے سے آل وین کمپنی ہیں اور روٹومیک کمپنی ہیں اور ایک ایک فین کی کمپنی ہیں بلارم بول کے ایک کمپنی ہے بلارم میں بھی بہت سارے فیکٹریز ہے اندر وہاں پہ وہ کمپنیز میں کیا ہے بولے تو لبر کی ایک ہے تھرماکول کی ایک فیکٹری ہے اور چپّل کی کمپنیاں ہیں چپّل کی فیکٹریز ہے یہاں پہ اور بہت دور باہر بہار کے یو پی کے بہت سارے لوگ ٹکے ہوئے ہے اور ان لوگ کا اتنا بہترین طریقے سے گزر بسر ہو رہا ہے یہاں پہ کہ ہم ظاہر نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ آ کے یہاں پر ترقی کر رہے ہیں یہاں پہ